अभी हमें खाना बनाना आ रहा है तो उसका श्रेय जाता है हमारी दादी को क्योंकि वो उन्होंने हमें बताया कि खाना कैसे बनता है स्टार्टिंग में क्या था खाना बनाते थे तो मसाले वगै मसाले जो भुने जाते हैं वो मेरे से जल जाते थे तो समझ मे नहीं आता था कि मतलब कितना ज़्यादा पकाया जाता है या नहीं तो तो वो वो पास में बैठती थी और बताती थी कि उन्होंने स्टार्टिंग से बताया कि कैसे कैसे मसाले भुने जाते हैं और कितना ज़्यादा हाई फ्लेम रखना हैं या लो फ्लेम रखना है जिसकी वजह से सब्ज़ी जले ना तो अगर अच्छे से खाना बना पा रहे हैं तो उसका श्रेय जाता है हमारी दादी को वो काफ़ी अच्छे से बताती हैं उन्होंने ही सारी चीज़े हमें सिखाई हैं रोटी बनाना सब्ज़ी बनाना चावल बनाना दाल बनाना और चावल में कितना ज़्यादा पानी डाला जाता है ताकि वो बहुत ज़्यादा खम बहुत ज़्यादा अजीब सा ना बने वो थोड़ा अच्छा बने इसकी वजह से तो पानी की जो क्वानटिटी है कितनी रखनी कितनी नहीं वो उन्होंने बताया है और आटे में भी फिर स्टार्टिंग मे क्या था जब पानी डालते थे तो एक लोटा पानी सीजे सारा का सारा डाल देते थे जिसकी वजह से वो पूरा ख़राब हो जाता था सही से आटा गुथता गूंद नहीं पाते थे पर दादी बताती हैं दादी बैठी हमारे पास उन्होंने बताया कि कितना ज़्यादा पानी उस उस में प्रयोग करना है जिसकी वजह से आटा अच्छे से बन जाए और कितना ज़्यादा उसको कितना ज़्यादा उस में पानी यूज़ करना जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आटा कड़क ना हो और अच्छे से भी बन पाए रोटी तो जिस तरह से वो बताई है उस तरह से जब हम बनाते हैं सब्ज़ी बनाए या खाने में जो भी बनाया वो काफ़ी अच्छे से बन पाता है